आंनि बे लेतेस्ट अनलायन स'फिं खालामनाय आङो फर्दा बिहरनाया बिहरनायजों आंहा बारा गोजोननाय गैया मानोना फर्दाखौ आङो नायनायाव अनलायन आव नायनायाव मोजां बायदि नुदोंमोन बिनि सिखौ बिनि क'वालिटिखौ मोजां जागोन बायदि सानदोंमोन जेब्ला आंनाव सफैयो बिनि स्टिसिं खालामनाय बा बेनि सिनि क'वालिटीखौ आङो बाराद्राय साबजानाय मोनाखै